हँ

हँ हय छै हँ हँ नया सरकार आब हय छै तऽ सब किछु मने बिकास मने जे कनी कनी भेल जाय छै हँ

हूँ हँ हँ हँ हँ हँ बने लागलै बनै छै हँ हँ धीरे धीरे बनबै छै बिकास बढ़ल जाय छै आगू सब किछु नहि नहि सहिएसँ काम भए रहल छै आ हँ सहिएसँ काम भए रहल छै गलती तऽ नहि हय छै हँ हँ पूरा निगरानी रहै छै हँ हँ नहि नहि पूरा निगरानी रहै छै काम कऽ सब किछुके हँ भए रहल छै बिकास हँ हँ राखै छियै निगरानी की

हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ बिकास हँ बिकास बढ़ल जाय छै निगरानी छै आब सब काम मने बढ़ल जाय छै आगू धीरे धीरे बढ़ल जाय छै हँ हूँ हँ हँ हँ आओर आओर आगू जेतै आओर बनतै सब किछु हँ ओहि लए कऽ हँ हँ धीरे धीरे बिकास बढ़ल जाय छै नया सरकार